मुंहिंजो मक़सदु हूंदो आहे त ख़ाली कमु कंदो रहो जे कमु कंदो रहो त कंहिंजो पंहिंजो ध्यानु हेॾो नो न भटकंदो ऐं दिमाग़ु शांति रहंदो आहे ऐं कमु कंदो रहण सां साम्हूं वारे खे बि फ़ाइदो पवंदो आहे ऐं जेको कमु कयूं था उन में बि सुठो लॻंदो आहे पियो हिन करे कोशिशि कबी आहे त सॼो ॾींहुं भई कमु कंदो रहा हिते जो कमु थियो ॿियों पूरो कयां भई वरी इहे पूरो थियो त टियों कमु कयां या घर जा कमु आहिनि या ऑफिस में जिते बि विहजे थो त उन जो वधि में वधि कम करण जी कोशिशि कंदा आहियूं त ऐं उहो बि तमामु सुठो नमूने ईअं न थिए त भई काई घटि वधाई रहिजी वञे हुन में कोशिश कजे त उहो कम मां हमेशा कंदो रहुंदुसि ऐं अॻिते बि कंदो रहंदो अॻे बि कंदो रहंदो आहियां तंहिंखां पोइ जेका कम जी हले